ہیلو ڈرائیور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اندھیری رات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا اس میں اس میں میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں اور میں نے سنا ہے کہ بہت سے ڈرائیور جیسے کہ کسی کو بٹھا کے انجانے راستے پہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں پر آپ نے ہم کو ایک صحیح ایک صحیح جگہ پہنچایا اور اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے رات کے سمے میں اپنے گھر پر صحیح سلامت پہنچا دیا میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور آئندہ مجھے اگر کبھی آپ کی ضرورت پڑی تو تو میں میں آپ کو ضرور یاد کروں گا یا کال کروں گا ہمارے دیش کو آپ کی جیسے ڈرائیور کی ضرورت ہے اگر ہمارے دیش میں ایسے ڈرائیور ہو جائیں تو کسی بھی انسان کو رات کے وقت یا کہیں بھی کبھی بھی اپنے گھر تک پہنچنے میں کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار رہوں گا